आङो बेबायदि जेरावबो एकस्रा अवार्कसप बा आङो ख्लास बिदि लायाखै आङो जितु सोलोंदों आं न'निफ्रायनो सोलोंदों आंनि बिमानिफ्रायनो आङो आंनि बिफा बिमानिफ्रायनो आङो सोलोंनाय जादों बिथांमोनखौ नुनानै आङो गोसो जादों एसे एनै आंनो जितु स्टार्ट खालामदोंमोन आलु फ्रायनिफ्राय बा आलु बाथोननिफ्राय सोलोंजेनदोंमोन दावदै एवनायनिफ्राय आं सोंलोंजेनदोंमोन थ' बेबायदिनो जोंनि नखराव बयबो हौवा हिन्जाव बेबायदि सान्नाय गैयालाय आं बेबायदिनो सोलोंदों आंनि बिदायाबो सोलोंदों थ' बेबायदिनो बर' ओंख्रिफोरखौबो संनो रोंलांदों आं देरबोनायजों लोगोसे बिदिनो बर' ओंख्रिफोर बा ओह बेलेक परेन फरेन स्टाइल जिखुनु आङो संनायफोरखौहाय आङो आंनि न'निफ्रायनो आङो सोलोंनो हादों बा आरो बिबायदिनो मालाबा समाव संनो गोसो जायोब्ला आङो बेबायदिनो इउटुबावहाय नायनानै आङो संदोंथ' बिबायदिनो आंहा संनायनि स्किल्सआ देबलफ जाफैदों आरो